अच्छा में कठुए दी रैह्ने आह्ली में चिड़ियें दे बारे च सनाना चाह्न्नी ऐ दिक्खो जी एह् पैह्लें पैह्लें अस छोटे होंदे हे ते चि किन्नियां चिड़ियां होंदियां हां हून चिड़ियां लभदियां गै निं हैन पैह्लें इन्नियां बड़ियां चिड़ियां होदियां हां जंगलें च चली जाओ जंगलें च चिड़ियां घर दिक्खो तुसीं सवेरे शाम्मी बेह्ड़े च इन्नी डारां चिड़ियें दियां डारां दी डारां आनियां उड्डदियां ते हून कोई चिड़ी निं असें चोग पानी ते चिड़ियें इयां आई जाना इक्को बारी कोई पंदरां पंदरां बीह् बीह् चिड़ियां आनियां हून ते लभदियां गै निं एह् जदूं दे टावर बगैरा चले दे न जां एह् फैक्ट्रियां इन्नियां बड़ियां प्रदूशन फैले दा इं'दी बजह् कन्नै चिड़ियें दा नामो नशान निं रेहा चिड़ियां बचैरियां पता निं कु'त्थें मरी मुरी गेइयां लभदियां गै निं कुदै ऐ कदीं कुदै सवेरैं शाम्मी इक दो चिड़ियां कुतै लब्भी जान गटैरियां होंदियां हां एह् निं लभदियां हून अस असीं अपने बचपन च इन्ना कुछ दिक्खे दा ऐ चिड़ियां चुड़ियां हून दे बच्चें गी कोई पुच्छै चिड़ियां गटारी केह् चीज होंदी उ'नें बच्चें गी पती गै निं उ'नें बच्चें गी इक्को गल्ल दा पता ऐ फोन ई फोन फोन ई फोन बस फोनै च ही रैंह्दे ओह् व्यस्त मस्त रैंह्दे फोनै दे बिच्च उ'नेंगी कोई मतलब निं ऐ के इ'नें गी एह्कड़ी चीजें च कोई दिलचस्पी निं उ'नेंगी जादा दिलचस्पी ऐ फोनै दे बिच्च फोन ही दिक्खना जे असीं इद्धर दिक्खी लैओ साढ़े कुतै कठुऐ ड्रीम लैंड इद्धर होने कुतै थोह्ड़ी बहुत जे कोई दिक्खी लैग बूह्टे बाह्टे बगैरा हैन ते इत्थै कोई चिड़ियां लब्भी जंदियां नेईं ता पैह्लें चिड़ियें किन्ने घौंसले होंदे हे चिड़ियें बनाए दे हून कोई घौंसल निं लभदा कुछ निं पैह्लें घर होंदे हे कच्चे घर उं'दे बिच्च चिड़ियें इन्ने बड़े घौंसले बनाए दे होने हून कुछ बी निं चिड़ियां निं ते घौंसले कु'न बनाने जियां जियां तरक्की होआ दी ऐ उ'आं उ'आं एह् पिछला टाइम पिछलियां चीजां सब किश खत्म होआ दा विज्ञान ने इन्नी तरक्की करी ओड़ी दी ऐ अस निं चांह्दे कि तरक्की कोई माड़ी गल्ल ऐ तरक्की होना चाहिदी पर एह् बी ते ऐ एह् पिछलियां चीजां ते नेईं ना खत्म होन हर चीज पशु पक्षी जां कोई बी परानी गल्ल ऐ एह् बी कन्नै कन्नै चलनियां चाहिदियां इ'नेंगी खत्म नेईं ना करो जियां जियां एह् टावर बगैरा लग्गा दे न फोन आई गे फोर जी फाईव जी इं'दी बजह् कन्नै चिड़ियां खतम होई गेइयां लभदियां गै निं हैन चिड़ियां ते कु'त्थूं कि साढ़ें बच्चे ने हून साढ़े आने आह्लें बच्चे जां साढ़े अपने बच्चे न उ'नें केह् दिक्खेआ केह् दिखदे उ'नें पुच्छिये चिड़ियें जां गटारियें दे बारे च उ'नेंगी पता गै कुछ निं ऐ बस उ'नें फोन ऐ ते फोने दे बिच्च दिक्खने आं असीं चिड़ियां ओह् जो किश दिखदे फोनै च ई दिखदे ते फोनै च ई व्यस्त रैंह्दे न जियां जियां पैह्लें जमान्ने च गटारी घटारियां होंदियां हां घटैरियां दिक्खनियां असें गटारियें कन्नै खेलना अज्ज कल दे बच्चेआं गी पता गै निं घटारियां केह् होंदियां न कुछ निं रेहा घटारियां बी चली गेइयां मरी गेइयां उड्डी गेइयां पता निं कुत्थें चली गेइयां ते कुछ निं बचेआ सब खतम एह् दिक्खियै मिगी बड़ा दुख होंदा ते पिछला टाइम बिलकुल खतम होई गेआ एह् चिड़ियां बगैरा सारा कुछ खतम होई गेआ